हमरासँ ई सवाल पूछल गेल जेकि बुजुर्गके सेवा निवृतिके बाद देखभाल परिवारके जे छनि स्नेह ई सब केना होइत छनि से बुजुर्गके स्वास्थ बुजुर्गके स्वास्थके लेल बहुत अथी ध्यान दिअ पड़ैत छै जेकि हुनका मतलब परिवार जतेक अथी करनि स्वास्थके ऊपरमे हुनकर देखभाल करैके लेल एकटा बच्चा आओर एकटा बुजुर्ग अपना स्वास्थके बारेमे कखनो जानकारी सही नहि राखि सकैत छथि तऽ हुनका विशेष परिवारके देखभालके जरूरत पड़ैत छनि परिवारिक स्नेह चाही परिवारमे हुनका बेसी स्नेह भेटबाक चाहिअनि जेकि कखनो हुनकर गपमे बूढ़ भेलाके बाद लोककेँ बहुतो परेशानी होइत छै जे लोक नहि बुझि सकैत छै अपन तऽ हुनका रहैत छनि जेकि हम जे कहलियै ई सही छै लेकिन हर समय ओ सही नहि रहैत छथि ताहिके लेल कओनो बहस नहि होयबाक चाही बहुत प्रेमसँ हुनका बुझयबाक चाही जेकि कतऽ सही छी अहाँ आओर कतऽ गलत छी हुनकर मानसिको स्थिति किछु ठीक नहि रहैत छनि जाहिसँ कि हुनका मतलब एक तऽ बीमारीके शिकार भऽ जाइत छथि ताहि परसँ अपन समय जे बीतल समय हुनकर सबके छनि ओ किछु आओर छलै आइके समय किछु आओर भऽ गेलैया अजुका समयमे आओर पहिलुका समयमे बहुत अन्तर छै तऽ हुनका लगैत छनि नहि ई गलत भऽ रहल छै तऽ हुनका ताहि चक्करमे ओ रहैत छथि जेकि नहि हम जे हमर जमाना जे छल ओहि हिसाबसँ रहए ओहि हिसाबसँ आइके डेटमे धियापुता नहि रहि रहल छै ताहि दुआरे धिओपुताके चहिअनि जे हुनका प्रेम आओर अथीसँ बुझबैके कोशिश करथिन सेवा निवृतके बाद पेन्सन अगर भेटैत छनि तखन तऽ ठीक छै जेकि कओनो बात नहि ओ अपन मनसँ किछु कऽ सकैत छथि जिनका नहि भेटैत छनि हुनका लेल छै जेकि जे हुनकर सन्तान रहथिन चाहे ओ बेटा छथिन चाहे बेटी छथिन हुनकर देखभाल सही ढङ्गसँ करथिन अहाँ जे कमाइ छी सही बात छै जेकि अगर अहाँ ऊच्च शिक्षा नहि हासिल कऽ सकलहुँ अपन माए बापके गरीबीके कारण तऽ ई नहि जे हमरा एतेक कम पाइ अछि हम अहाँकेंँ नहि दए सकैत छी से चीज नहि छै अगर अहाँ दू रुपैआ कमा रहल छी तऽ पचास पाइके हकदार अहाँकेँ मायो बाप अछि ई चीज अहाँ हर समय ध्यान दिऔ जे एहि चीजके ध्यान दै छथिन हुनकर घरमे कल्लह कहिओ नहि होइत छै